आसगांव सालेगांव कोलवा अंजुना कलंगूट आरपोरा शिवोलीम बागा वागातूर मोर्जीम पालोले कांदोलीम कोरतालीम पोंडा म्हापसा वास्को दगामा मारगांव ओल्ड गोवा पैंजीम नेरुल चापोरा आगोंदा माजोड्डा लोटोलीम केंपें राया सांगें काणकोण बेतलबाटी बिचोलीम पेरणें पारा वेरेम आसोळणां आल्दोना पेडणेम चांदोर कुंकोलीम नुवें कर्मोना वेर्णा वास्को द गामा चांदोर मर्मुगांव सेरावलीम शिरवोय शिरवोळे राया तेलावलीम तिसवाडी कुंकोलीम दिवार

दोना पावला आरांबोल मोर्जीम केरी सिंकेरीम श्रिरीदा कलंगूट बीच चापूरा फोर्ट मॉटेनन्स काब दे राम मिरामार बेनावलीम वार्का ओलीम कावेलुसी केरी पाजेंतर व्हळान थाण्यार तिसवाडी